हमे अहाँ की हाल छै हमरो ठीके छै अहाँ बोलीऔ ने की काम छै हँ तऽ कइसन घर चाही अहाँकेँ बोलबै तब ने की हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ कोन ईलाकामे चाही अहाँकेँ घर कोन ईलाकामे चाही जे छै हाट सबपर लेबै की लाइन बाजार छै बस स्टैण्ड छै तऽ कोन एरियामे अहाँकेँ घर चाही अच्छा अहाँ अच्छा अच्छा जौने डीआइजी चौक दने छै एगो जमीन छै बड़ा निअर ओने बरीखूब आरामसँ मतलब शान्ति रहै छै कोइ तंगो करै वला नहि छै वहाँ वातावरण खूब शान्त छै वहाँ अहाँ लेल ठीक रहतै ओ घर हमरा लगै छै अइसन हँ तऽ हँ अहाँकेँ कते रूम चाही घरमे कते रूम होबएके चाही घरमे कमसँ कम तीनगो बरका बेडरूम होबएके चाही रूममे सेही ने अच्छा तऽ अहाँकेँ इहो चाही गाड़ियो पार्क करएके जगह चाही की कऽगो कऽगो गाड़ी अहाँकेँ पास यऽ दूगो तीनगो रहै छै तऽ ओकरा लेल जादे जगह चाही ने एकैगो गाड़ी छै तभियो भविष्यमे हँ हँ हँ अच्छा तभियो अहाँ मने भविष्यमे अहाँ एगो आरो गाड़ी लैतहुँ ओकरो लेल अगर बड़ी जगह करके हँ हँ तऽ एगो तऽ बहुत अच्छा घर छै रामबागमे हम देखले छियै जे बड़ा निअर घर छै चारिगो बैडरूम छै अच्छा अच्छा बड़का दुतलिया घर छै निचे गाड़ियो रखएके कनि आगेमे जमीन बगीचो छै खूब सुनर अहाँकेँ खूब निक लागत देखएमे ओहि चाही ने अहाँकेँ आ तऽ ओकर दाम देखो जे अभी ओकर मार्केटमे दाम तऽ पड़ै छै खूब बेसी बुझलऽने जे ओकर मार्केटमे पूछए जेबहो तऽ अहाँकेँ डेढो करोड़ बोलै कोइ दुओ करोड़ बोलै लेकिन हम अगर अहाँ हमरासँ लए छी तऽ हम अहाँकेँ ओ जमीन अस्सी लाख तकमे दए दै छी

आ जे वातावरणके बात छै तऽ ओ खूब सुनर वातावरण छै वहाँपर तू रहबुहु ने तऽ तोरा बुझा जेतौ की केतना सुनर वातावरण रहैत छै वहाँ पर खूब अच्छा

हँ हँ हँ हँ तऽ वही कहै छी अहाँके जे वहाँ अगर अहाँ रहब तऽ गर्मीमे खूब अच्छा वातावरण रहतए खूब अहाँ अच्छासँ सुनर सुनर पक्षी बैसै छै सामनेके भियु एक नम्बर रहै छै बुझलहो ने हँ अहाँ अहाँके देखबै छी जहाँ जहाँ जहिना अहाँके मोन अहाँ आबि कऽ देखु ई जमीन आ घर बनल छै खूब सुन्दर घर छैसुनलहुँ ने उज्जर रङ्ग पेन्ट भेल छै खूब अच्छा छै एमहर नारंगी रङ्गके भेल छै आओर अहाँकेँ किछु पूछएके एहि घरके बारेमे तऽ पूछ सकलिऐ अहाँ अहाँ तऽ दाम तऽ दाम तऽ बादेमे ने होइ पहिले अहाँकेँ घर तऽ देखि पहिले कइसन घर छै कइसन वातावरण छै ओकरबादे ने अहाँ देखि घरके हँ ओकरबादे ने अहाँ देखि कइसन घर छै हँ हँ हँ ठीक अहाँ शामके आइए देखली घर कइसन छै तब फेर अहाँ दाम पर बात करब ठीक ने ठीक तऽ रखै छी हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै हँ हँ घरके सुविधा कइसन छै हँ ठीक छै ठीक छै रखै छिऔ तऽ रखै छिऔ ठीक छै रखै छिऔ तब